एहिबेर जे लॉकडाउन जे भेल छलए जाहिमे हमहूँ ग्राफिक डिजाइनर छलहुँ घर बैसल हमरो काज छलय अपन परिवार सङ्गे लैपटॉप लऽ कऽ परिवार सङ्गे काज करैत छलहुँ लॉकडाउनमे हमरा तऽ बहुत नीक लागल ऑफिससँ जेनाय एनायसँ नीक घर बैसल अपन परिवार सङ्गे अपन गाँवमे काज कऽ सकैत छी इंटरनेटके तहत आओर बच्चासभके इस्कुल जेनाय एनायसँ नीक घर बैसल सेहो बढ़िआँ शिक्षा प्राप्त भेलै ऑनलाइन ट्यूशन ऑनलाइन इस्कुल घर बैसल बच्चासभ अपन करैत छलथि पढ़ाइ आओर ई मे खास कऽ के फायदा ओ लोककेँ भेलै जे गामसँ बहुत दूर जा कऽ ऑफिसमे काज करैत छलनि हुनकासभकेँ अपन परिवार सङ्गे मिलिके घरमे बैसि कऽ लैपटॉपसँ काज करैत छलथि